मेरे द्वारा बनाया गया सब से मुश्किल खाना था अनर्सा और अनर्सा इस लिए मुश्किल मुजे बहुत लगा एक तो इसकी प्रक्रिया बहुत लम्बी है तीन दिन पहले से चावल को पानी में भिगोना पड़ता है फिर तीन दिन तक पानी में भीगने के बाद उनको जब निकालेंगे तो उनको धूप में नई छांव में सुकाना पड़ता है और छांव में भी ऐसे सुखाना पड़ता है जिस में उतने ही समय तक सुखाना पड़ता है जिस में उसकी नमी बरकरार रहे फिर उसके बाद उसे पीसो फिर चाशनी बनाओ फिर राजगिर और खसखस ले कर आओ फिर अनर्से बनाओ और अनर्से की ऑंच यदि आपने ऊपर नीचे दी हो गई तो अनर्से उस में बिखर जाते हैं तो याने इतनी लम्बी प्रक्रिया करने के बात तीन दिन की लम्बी प्रक्रिया करने के बाद भी कई बार अनर्से बिखर जाते हैं तो इस लिए ये मुझे बहुत मुश्किल पकवान लगता है और इसे अनुभव से मैंने ये सीखा है कि कितना पाक कला में भी आप जब आप पकवान की किसी बात करते हैं तो हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि अभी सोचा और तुरंत अब कवान बना लें लेकिन कुछ पकवान ऐसे भी हैं जिनके लिए आप को नियोजन करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि आप को कम से कम चार दिन का नियोजन चाहिए तब आप चौथे दिन जा कर कोई पकवान खा सकते हैं याने कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है